ہاں وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جناب یس سر میں سیلس مین بات کر رہا ہوں بتائیں کیا خدمت درپیش ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں یس یس یس میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے دوکان پر مختلف قسم کے مختلف قسم کے کپڑے ملتے ہیں بہت سی قسم کی ساڑیاں ملتی ہیں تو کیا آپ کو صرف سلک ساڑی چاہیے یس یس یس میں بتاتا ہوں آپ کو ہر ایک کی قیمت تفصیل سے یہ جو سافٹ سلک ساڑی ہے اس کی قیمت تقریباً پانچ ہزار روپے ہے اور یہ سلک ساڑی ہے اس کی قیمت چار ہزار روپے ہے اور بتائے بتائیں بتائیں دراصل مارکیٹ میں ابھی یہی قیمت چل رہی ہے تو اسی قیمت پر ہم دے پائیں گے آپ کو باقی رہی ڈسکاؤنٹ کی بات تو آپ مجھ سے آفس میں ملاقات کر او شاپ پہ ملاقات کریں گے اور شو روم پہ ملاقات کریں گے تو انشاء اللہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ قیمت لگا نے کی کوشش کریں گے اس کا ریٹ تقریباً تین ہزار ہے اس کی بھی تین ہزار پچیس سو کے قریب ہے دونوں کو اگر آپ ملا کر لیں گے تو ویسے ہمارے یہاں تو دس پر سینٹ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کروانا چاہیں اور بقیہ تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو آپ شو روم پہ تشریف لائیں انشاء اللہ ہم آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کریں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ